मोसानाया आंनि जिउआव मोजां गोहोम खोख्लैदों होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि मोसानायानो निजिनि हारिमुखौ दिन्थिनाय जायो सिनायथि होयो दा मोसानाया गोबां रोखोमनि दङ जेनेबा बागुरुमबा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय आरो बैसागु मोसानाय खुगा मेथाइ मोसानाय दा गोबां माबाखौनो मोसानायखौनो जोङो मोसायो मोसानाया जोंनि देहाखौ एक्सारसाइसबो खालामो लोगोसे बर'नि हारिमुखौबो लाखियो आरो जेरैहाय बागुरुमबा मोसानाया जोंनि बागुरुमबा खौ सिखिरि मोसानाय इंग्लिसाव बाटारफ्लाइ डान्स होननानै बुङो बिदि होननानै बुंब्लाथाय मिथियो आरो दा जों आंबो मोसादोंमोन दा आगोलाव दासिमबो मोसायो बैसागो मागो जेनेबा मिथिंफोर जायोब्लाथाय मोसायो बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसायो आरो खुगा मेथाइ बेफोरथ' जोंनि कमन बैसागोआवनो सोलिनाय मोसानाय दा आङो आगोलाव कलेज फरायनाय समावहाय माबायावबो कलाकेट्रआवबो मोसाहैनो मोन्दोंमोन माने जोंखौ कलाकेट्रआव गुवाहाटीयाव मोसानो लांदोंमोन बेहाय बागुरुम्बा आरो बारदैसिख्ला बे मोननैखौ मोसानाय जादोंमोन बेहा कलेजनि सिख्लाफोरा मोसादोंमोन आरो सेंग्राफोरा खाम सिफुं सेरजा दामदोंमोन बे प्रेकटिस बो जादोंमोन रिहासेलबो जाग्रोयो बिनि उनावसो जोङो बादायहैनाय जादों आरो दावस्रि देलाय मोसानाय बेखौबो मोसाजादों मोसालायालासे थायाखै जेनेबा गासिखौबो मोसानो हायो होननानैब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो आङो दा माने मोसानाया जोंनि गोसोखौबो मोजाङाव लाबोयो माब्लाबा दुखु जागोन टेनसन जागोन दा बेफोर समफोराव जुदि मोसानाय जोङो खबर मोनोब्ला जोंनि गोसोआ मोजां मोनो आरो मोसानाय मोसानाय मोसानायजोंथ' प्रेकटिसबो जायो जेनेबा प्रेकटिस माने एक्सारसाइस जोंनि आइथिं आखाइफोरा एसे माबा जायो एक्सारसाइस खालामनाय जायो जेरै जलाय उथिलाय खालामबाय थानायजोंथ' ओरैनो मोसायाब्ला जोङो बिदि ओरैनो जलाय उथिलायबो खालामनाय जाया बा प्रेकटिस खालामनाय जाया जेबो जोंहा एक्सारसाइस गैया दा मोसानाय होननाय लोगो लोगोनो जोङो खालामाबाबो जोङो खालामनो गोनां बायद बेवहाय जोंहा एक्सारसाइस खालामनाय जाहैयो आरो माखासे बेमारनिफ्रायबो जोङो रैखा मोननो हायो मोसाब्लाथाय गोसोखौबो मोजां मोनो लोगोसे निजिनि हारिमुखौबो लाखिनाय जायो बेखिनिखौ बुंनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनबाय